हम अपन जे कलाकृति बनेने छी सबसे पहिल कलाकृति ओ हम भगवान शिव के चित्र बनेने छलियै आओर ओ सिर्फ कागजे से हम बनेने छलियै ओहिमे हमरा बहुत वाहवाही भेटल ओ सबके बहुत प्रशंसा भेटल आ सबसे पैघ बात जे छै से हम एकटा अपन प्रियजन के ई उपहार के रुपमे ई दऽ देलियै आइ तक ओ अपना जे बैठका छै हुनकर दरवाजा पर ओहिमे ओहि चित्र के टांगि के रखने छथिन ई देख के हमरा बड्ड मन खुश होइया